उमङ्ग मोबाइल दोकानमेसँ हेडफोन लेले रहली जे माइक्रोफोन कम्पनीके रहलै से ओकर आवाज बहुत बढ़िआँ हइ जे बहुत बहुत दिन चलबो करलै अढ़ाइ सओ रुपैआमे देले रहलै बहुत दिन चलबो करलै से ओकर आवाज सुनैमे बहुत अच्छा लगैत हइ से हमरा ओ कम्पनीके हेडफोन बहुत पसन्द पड़ैत हइ से बहुत अच्छा हेडफोन हमरा देले रहलै बहुत अच्छा लगैत हइ